अरे हमने साड़ियों का बिजनेस चालू करा है तो आप साड़ियाँ लोगे क्या ठीक है तो आप कब तक आएंगे और हर हर वेराइटी की साड़ियाँ हैं एक से एक साड़ियाँ हैं आप आ कर एक बार आप शोप पर आओ और देखो तो आपको समझ में आएगी कि कैसी साड़ियाँ अपने को लेनी है रोज के लिए भी अलग से है दूसरे शादी ब्याहो की भी है और ऐसे डेली यूज़ की वी है सब तरह की साड़ियाँ हैं इसके साथ सजावट का सामान भी है अपने पास हाँ सजावट के लिए भी है आप परचेज़ करना चाहें तो आइएगा और देखो आप आ कर एक से एक बढ़ कर सजावट का सामान है अपनी दुकान पर मार्केट से रेट आपको बीस मतलब मार्केट से आपको कम ही मिलेगा

हाँ तो करेंगे न थोड़ा बहुत तो करेंगे ज़्यादा तो नहीं पर जो होगा ओत्ता तो करेंगे हाँ हाँ दुक दुक दुकान पर तोरण भी बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हें हाँ तो तोरण वी देख लेना आप तोरण बहुत अच्छे आए हैं दिवाली वगैरह पर लगाने के लिए और कुछ ऐसे भी हमेशा भी लगाओ तो खराब नहीं होते हैं तो जैसा आप बोलेंगे वैसा देखेंगे क्या आप बताए वो बताओ देखो आओ तो आप ले लो अच्छे अच्छे बढ़िया एक एक से एक से बढ़ कर एक साड़ियाँ भी हैं उनके मेचिंग ब्लाउज पीस भी साथ में हैं किसी में तो अटेच है किसी का यहीं से ले लेना यहाँ भी हैं बहुत सारे हाँ ठीक है है न आइएगा फिर आप हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक है ठीक है ठीक बिल्कुल बिल्कुल आइएगा आइएगा स्वागत है आपका